ہیلو کیا آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طلعت جہاں بات کر رہی ہوں جی مجھے کل کے لیے ایک کار چاہیے تھی میرے خاندان والے اور میں ایک قریبی سیاحتی مقام پر گھومنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جی تو آپ کے پاس کوئی بڑی کار ہوگی جیپ یا ٹویرا جیسی جی جی تو آپ کل وہ کار بھیج سکتے ہیں جی تو کل صبح میں آپ کے انتظار کروں گی آپ کی کار کا جی شکریہ